आङो हेन्द बेग बायदोंमोन बे हेन्द बेग खौहाय अनलाइन निफ्राय अर्डार खालामदोंमोन बेयो बिराद कम्फ'रटेबोल लानो थाखाय ओमफ्राय बबेहायबा बबेहायबा थांबा मोजां जायो आरो लानो आं जा मोजां मोनो हेन्द बेग खौहाय ओमफ्रायो हेन्द बेग नि प्रदाक्ट आ जा मोजां इउजफुल थार जेरावबो बाहाय जायो स्कुल आवनो होन कलेज आव होन जेराव थाङो बेयावनो बाहाय जायो कलेज फिट हेन्द बेग